आंनि न'आव गंसे बिबार बारि दं बे बिबार बारिखौ साजायनांगौआबो खम नङा बे बिबारखौ बारनायसिमाव फोसाबनांगौब्ला खामानिया खम जाया बिफाङा देरनानै बिबार बारो बेनिफ्राय बेगर जायो बबेयाबा अबेयाबा दालायानो थाङो बेगरनि बिफांबा बेगरखौ फोनानै जावैयनांगौ आरो जावैयनायनिफ्राय गायस्लायनांगौ गायस्लायनानै फोसाबनांगौ बिलाइफोर हाग्राब्ला बिलाइफोरखौ हानांगौ जायो आरो दालाय गोनां बिफांबा दालायखौ दानखानांगौ जायो दालाय गोनां बिफांखौ गायो दालायखौनो दानस'नानै गायनांगौ जायो ओमफ्राय बे दालायनिफ्रायनो बिलाइ खिलिनानै बिहा बिबार बारगोन ओमफ्राय बेहा फिथाइ थायनांगौब्ला फिथाइ थायगोन थायनाङाब्ला ओरैनो बिबारल' बारनानै सिरिगोन खिन्थु बेगर गोनां बिफांब्ला बिबारनिफ्राय बे रानानै बेगर जागोन बेगरखौ जावैयनांगौ जागोन बे जावैयनानै आरो बेयो बिफां रजयोब्ला बिफाङा गायस्लायनांगौ जागोन आरो गायस्लायनानै ओमफ्राय बेखौनो आरो गुवार जायगायाव गायफिननो हायो बेनो ओमफ्राय मैगंफोरनि थाखायब्ला हालेवनाय हालेवनानै मेसेंनि मैगंखौब्ला जेनेबा हालेवनानै मै होनानै खुबैबाय खुबैनानै जेनेबा रजयोब्ला जोङो बेखौ लांदां जायगा खालामनो थाखाय दांनांगौ आरो खन्थाजों दांनांनै जोङो बेखौ एसे गिदिर खालामनानैसो हास'नांगौ जायो हास'नानै जोङो बे लाइ लाफाफोरखौ जेनेबा जाबाय बा फाननाय खालामबाय आरो हाथाय बाजाराव ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो सप्ताहसेसो थानानै रोदोमब्ला आरो हानानै फानबावबाय आरो जेनेबा दैज्लांनिब्ला नैबे सबाय बिमाफोरखौबो जेनेबा जोङो आलि खोनानै जेनेबा बेगरखौ हाथायनिफ्राय बायनानै गायबाय बा न'आवबो जोलै दोननानै गायजायो बिदि खालामनानै गायनानै बेयाव जों औवानि जांसि बा बैसां खालामनानै जोङो बेयाव मानखो होनानै सबाय बिमाया थायबाय आरो ओमफाय थायनानै जोङो बिखौ जाबायबो हाथाय बाजारावबो फानहैबाय आरो जोङो बेखौ जोलै दोननोब्ला फिथायखौ राहोनानै खानानै जोङो फोराननानै जोङो बेगरखौ जोरख'नानै जोलै दोनफिनबाय बेनो सबाय बिमानि बेगरनि जोलै जागोन आरो ओमफ्राय नोङो खांख्रिखलाफोर मैगंब्ला खांख्रिखलाया जेनेबा बेदरखौसो गायो नालाय बेदरखौनो जांसि थुनानै बैसां होनानै मानखोहोबाय मानखोनानै बेयो फिथाय थायबाय जोङो बेखौनो जाबायबो हाथाय बाजाराव फानहैबाय ओमफ्राय बेनि बिफाङा गोबाव जोरसिनो आरो सबाय बिमानिफ्रायबो बेयो गोबावसिन जोरसिनो ओमफाय उनाव थैब्ला बेना बेगरबो गैला जेबो गैला बे बेदरानो बेना बिफाङा थैनानै बेदरानो हा सिङाव थाफिनबाय ओमफ्राय बेनो फैगौ बोसोराव बेनो जोलै जाफिनबाय